اردو زبان ایک بہت ہی بہترین زبان ہے جسے ہندوستان کے کئی علاقوں میں کئی شہروں میں بولا جاتا ہے اردو زبان کے ذریعے ہم اپنی محبت کو اپنی بنیادی چیزوں کو یا اپنی الگ الگ ایموشنس کو کئی طرح سے بیاں کر پاتے ہیں اردو زبان کو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاعری کی غزلوں کی یا نظموں کی زبان ہے پر اصلیت میں یہ زبان لوگوں کی زبان ہے جو لوگوں کے ہی ذریعے بنائی گئی ہیں اردو زبان کو جاننے کے لیے لوگ دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں تا کہ اردو زبان کی پرانی اور پختہ پختہ لفظوں کو سمجھا جا سکے اردو زبان کا شروعاتی لفظ اگر ہم دیکھیں تو یہ فارسی یا عربک عربی سے ملا جلا ایک روپ ہے جسے ہم اردو زبان کے روپ میں جانتے ہیں اردو زبان کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے اردو سیکھنے والوں کی گنتی اور بڑھنی چاہیے ہم سبھی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اردو زبان کو اور بہتر بنایا جا سکے اردو زبان صرف لفظوں یا تلفّظ میں ہی ایک جگہ رک نہیں گئی ہے اس کو اور بہتر بنانے کے لیے ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے اردو زبان کے لیے یا اردو زبان کے ذریعے ہی ہم گانوں کو سمجھ پاتے ہیں فلموں میں جو گیت ہیں یا جو فلموں میں جو ڈائلاگ بولے جا رہے ہیں وہ اردو زبان کے ذریعے ہی ہم ان ڈائلاگس کو سمجھ پاتے ہیں